हैलो यह ब्लू फ्लू शोरूम से बात कर रहे हैं जी आपने किसके बात फोन लगाया आपने जी हमारे अभी हाँ हमारे अभी नया मॉडल आया है ब्लू फ़्लू का काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है और इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है और एक बार चार्ज करने के बाद में अस्सी किलो मीटर चलती है और आपको जैसा भी है आप यहाँ पर आकर देख लीजिए आप कहेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर मैं सारी इसकी जो है वह सारे टेम्पलेट्स मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ ई एम आई पर लेना है उसके लिए आपको ऑफिस आना पड़ेगा आप कितनी ई एम आई पर आपको करवाना है उस हिसाब से आपकी बात हो जाएगी और आप मॉडल भी देख लीजिएगा यह है महानंदा नगर में शोरूम है आप आ जाइएगा इसी नंबर पर कॉल करके हाँ डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड पैन कार्ड और अपना बिजली का बिल जिसे ई एम आई पर लेना है तो वह सब आपको लेकर आना पड़ेगा वह पाँच फ़ोटोग्राफ्स किसके बारे में मैम हाँ हाँ वह मॉडल काफ़ी अच्छा है और लेडिजों के लिए भी काफ़ी अच्छा है और स्मूथली चलती है और पेट्रोल का खर्चा आपका बचेगा और हैवी मॉडल है आप उसको ले सकती हैं उसको यह सुबह नाइन टू सिक्स तक आप आ सकते हैं ठीक है मैम ठीक है आप